पराने फोनै दी गल्ल करचै पराने फोन जेह्ड़े हे तां सुच्चां आह्ले होंदे हे जि'यां नोकिया होइया सी वन पैह्लें में नोकिया सी वन लैता हा उ'त्थुआं बाद फिर होर बी बडे़ सारे फोन आए जि'यां कि उं'दे बिच सिम पौंदी ही जेहड़ी तां ओह् इ'यै ही के सिम पौंदी ही खा'ल्ली गानें बगैरा नेईं होंदे हे मैमोरी कार्ड होर होर बी कुछ नेहा पर जि'यां जि'यां आस्तै आस्तै दो ज्हार सत्त अट्ठ शा बाद नमें फोन आइये जेह्के फिंगर टच आखदे जि'नें ई एंड्राइड फोन आइये ओह्दे उप्पर अस वीडियो बी दिखी सकदे होर बी बडे़ सारे कम्म दिंदे ओह् जि'यां उसदे च कैमरा आइया होर फोटु बनाई सकदे होर बी बडे़ अच्छे अच्छे कम्म जेह्डे़ न ओह्दे च होंदे न नमां फोना फायदा बड़ा ऐ ते हून मेरे कोल नमां फोन ऐ ते अगर पराना ऐ फोनै नै कम्पेयर करचै उसी तां पराना फोन जेह्ड़ा ऐ ओह् कुछ बी निं ऐ नुहाड़े अग्गें उसी हून कज्ज औंदी चलाने बटन आह्ला फोन ते नमां फोन जेह्ड़ा ऐ तां नमां फोन इक बारी जेह्का चलाउड़ेआ तां ओह् भु'ल्लदा निं ऐ नमें फोनै च ब्लुटुथ सिस्टम बड़ा अच्छा होंदा कैमरा होइया बाकी नेट चलदा एह्दे बिच रिचार्ज कराना पौंदा पर नेट चलदा एह्दे च अस बडे़ सारे जेह्के कम्म होर बी करी सकदे फोटु बनाई सकदे जि'यां होर वीडियो कॉल करी सकदे कुसै ई पराना फोनै च एह् सिस्टम निहां अच्छा वीडियो कॉल निं ही होंदी कुसै बी ते नमें फोनै च बड़ा अच्छा अच्छा सिस्टम ऐ जेह्ड़ा ओह् चला दा ऐ पराने फोनें च जेह्ड़ा सिस्टम ओह् ठीक निं ऐ ठीक निं था नमें फोन जेह्डे़ न ओह् बडे़ अच्छे न पराने फोनै शा